अग्रवाल रेस्टोरेंट से बात हो रही है मेरी अमित जी बात कर रहे हैं जी अमित जी मैंने आधा घंटा पहले खाने का आदेश दिया था जिसे मैंने दो प्लेट दाल मखनी और आठ नान मंगवाईं थी जी अभी मेरे पास खाना आया है पर इसके अंदर मेरे पास ये माँसाहारी खाना आया है बटर चिकन आया है और तंदूरी रोटी आई है जी मैं शाकाहारी हूँ और मेरे पास माँसाहारी खाना आ गया है जी बटर चिकन और तंदूरी रोटी जी मैं यह खाना वापस कर रही हूँ और आप मुझे शाकाहारी खाना दे दीजिए आप दे सकते हैं जी मैं आदेश दिया था दो प्लेट दाल मखनी और आठ बटर नान है न जी आप भिजवा सकते हैं थोड़ी देर में जी ठीक है भिजवा सकते हैं तो दे दीजिए अन्यथा आप धन वापसी कर सकते हैं खाना भिजवा रहे है जी ठीक है आप भिजवा दीजिए है न मैं यह खाना वापस कर रही हूँ और आप मेरा खाना शाकाहारी खाना भिजवा दीजिए धन्यवाद